جی نہیں ہم نے تو میرا تو یہ تجربہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مطلب زبان میں بات کرنے کے لیے ٹرانسلیٹ کسی بھی دوسرے کے زبان میں ترجمہ کر کے بات کرے لیکن ہم نے یوٹوب اور ہر جگہ دیکھا ہے کہ کوئی کسی سے مطلب بات کرنے کے لیے جیسے آسامی ہے تو اس سے بات کرنے کے لیے ٹران سے ترجمہ کر کے اس سے بات کیا جاتا ہے کیونکہ ہر ایک دیش ہر جگہ کا بھاشا الگ الگ ہے ہر جگہ کی زبان الگ الگ ہے اس کو ترجمہ کرنے کے لیے اس ہر جگہ کی زبان کوئی ایک انس کوئی ایک آدمی پڑھ نہیں سکتا ہے مطلب کوئی ایک آدمی بول نہیں سکتا یا دوسرے بھاشا نہیں کوئی سمجھ سکتا ہے نہیں بول سکتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ جیسے اس کو ترجمہ کر کے ہی لوگ سب بولتے ہیں ہم نے یہاں یوٹیوب اور پہ دیکھا ہے اور جیسے گوگل پہ سرچ میں دیکھ ڈالتے ہیں گوگل سرچ پہ تو اس پہ بھی اگر ہم انگلش میں ڈال رہے ہیں تو ہندی میں آ جا رہا ہے اردو میں کر لیتے ہیں مراٹھی میں کر لیں گے تو کوئی بھی زبان میں ہم کر سکتے ہیں اتنا تجربہ تو ہم ہم نے تو کبھی اس چیز کا تجربہ نہیں لیا ہے لیکن ہم نے بہتوں کو اس طرح کرتے ہوئے بہت ہی ایسی زبانوں کو ترجمہ کرتے ہوئے سنا ہے دیکھا ہے بس اور اور جتنا بھی دوسرے مطلب زبان میں کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ دوسرے زبان میں بات کرنے کی جو تجربہ رکھتے ہیں ہم نے تو اس طرح کی ہم نے تو کبھی نہیں کیا ہے بس